हा मुंजी पसंदीदा पक्षी ॾिसण जी जॻह आना सागर चौपाटी आहे उते आसमान में उॾामंदड़ पक्षियूं सां गॾु गॾु झील में तरण वारियूं बतकू बि ॾिसण लाइ मिलंदियूं आहिनि जंहिंखे ॾिसी ॾाढो सुठो लॻंदो आहे उते जॾहिं बसंत जो मौसम हूंदो आहे तॾहिं विदेशी पखी बि ईंदा आहिनि जंहिंखे ॾिसण जो हिकु अलॻि ई असमुजे मन में उत्साहु हूंदो आहे ऐं मां ख़ासि करे उन्हनि खे ॾिसण लाइ बि ईंदी आहियां ऐं मां उते बि उते वञी करे ॿ ॿ कलाक आराम सां वञी वेहंदी आहियां छो वेहंदी आहियां छाकाणि त मूंखे उते वञी करे हिकु सुक़ून मिलंदो आहे इन करे अजमेर चौपाटी मुंहिंजे लाइ हिकु सुक़ून भरो जॻह आहे इन करे उहा मुंहिंजे लाइ ख़ासि आहे